हैलो हाँ राजपाल ओम प्रकाश बोल रहा हूँ मुझे जयपुर में अलग अलग जगह घूमना है आपके हिसाब से कौन सी कंपनी की उबर या ओला या कौन सी ठीक रहेगी रेटिंग किसकी ज़्यादा है उबर की या ओला की उबर की ज़्यादा है अच्छा जल्दी कौन सा आता है उबर वाला ही जल्दी आता है और पैसा कौन सा कम लेता है उबर वाला ही